हम को किसी का कल्पना लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसको कल्पना से हमें बहुत सारा मतलब अपने मन में एक हम कल्पना तैयार करते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है और किस तरीक़े से करना और इसको नोटबुक पर लिखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है और कुछ अपनी कल्पना से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इस लिए मुझे कल्पना लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कल्पना लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि किस क्षेत्र में किस तरीक़े से आगे जाना है क्या क्या कर के हम अपनी जो मंज़िल को है वो पार कर सकते हैं